मेरे बचपन की सब से प्यारी यादें हैं जिससे हम दो तीन बच्चे मिलकर खेलते थे और आपस में झगड़ा भी होता था बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम हम में झगड़ा होता था फिर थोड़ी देर बाद फिर हम दोनों साथ साथ खेलते अच्छा लगता है बचपन की यादें बहुत सारी यादें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता बचपन एक बार आता है एक बार आता है तो फिर दोबारा कहाँ से आए बचपन कहाँ लाएं इसलिए हम स्कूल जाते थे तो हम साथ साथ पैरों को अड़ाते कमर को अड़ाते सिर्फ़ घूमते फिरते थे अच्छा लगता था हमें बचपन में कोई भी बात हो हम काफ़ी आनंद लेते थे